میں نے دو کرسیاں لیں وہ جو ہے بہت خراب نکلیں سمجھ سے باہر تھی جیسے ہی لے کر آئے ویسے ہی ٹوٹ گئیں وہ اچھی کرسیاں نہیں تھیں دوسرا پروڈکٹ یہ تھا کہ جو میرے یہاں فریز آئی چالیس ہزار کی وہ دو مہینے چل کر پھر سے خراب ہو گئی سمجھ سے باہر تھی پھر وہ ٹھیک نہیں ہوئی وہ فریز بہت خراب تھی